असां जो आहियूं ॾाढा ई सात्विक माण्हू आहियूं असां जो भोजन पसंदि कंदा आहियूं उहो शुद्ध और शाकाहारी भोजन पसंदि कंदा आहियूं साइयूं भाॼियूं खाइण में असां विश्वासु कंदा आहियूं माण्हुनि खे बि चवंदा आहियूं की साओ खाओ त तव्हांजे शरीर में खून वधंदव और तव्हांजो जीवन जो आहे उहो साई भाॼियुनि जे तराहं हिकदमि हरो भरो थी वेंदव त ॿियो रोटी जो आहे असां घर ते ई खाइण पसंद कंदा आहियूं जे ॿाहिरि खाऊं त ॿाहिरि जूं शयूं जो आहिनि ऊहे सुठियूं हूंदियूं ई कोन्हनि जेतिरो थी सघे ओतिरो घर ते ई रोटी खाइण पसंद कंदा आहियूं ॿाहिरि जी रोटी अवॉइड कंदा आहियूं बाक़ी त शयूं त जाम आहिनि खाइण लाइ पर उन्हनि में प्रोटीन विटामिन कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट रफीक्स मिनरल हीअ सभु शयूं जो अॼु इहे भोजन में हूंदियूं आहिनि जंहिंखे सात्विक भोजन चएबो आहे बैलेंस डाईट चएबो आहे असां उहो खाइण पसंदि कंदा आहियूं जय झूलेलाल